आं दाखालैसो दखानाव लेपटप गोदान लादोंमोन लेपटप लानानै आङो जि मोजां मोन्दों इउटुब बो नायजायो गेम बो गेलेजायो नेट फोरा थाबथाया